गाँव घर में जो बैंक के अलावा सबसे ज़्यादा जो लोग पैसे उधार लेते हैं वो साहूकार साहूकारों से लेते हैं और उसके बाद जो है जो पैसे उधार लेते हैं वो महिला मंडली हो गया जिसे लोग आपस में एक कमीटी के खोलते हैं उससे पैसे उधार लेते हैं अब साहूकार लोग से जो लेते हैं जो सबसे बड़ी समस्या उनका ब्याज दर जो होता है पाँच पर्सेंट छः पर्सेंट मासिक होता है और साथ में जो महिला मंडली है उसका ब्याज कुछ कम होता है और जो खास करके कमीटी जो गाँव घर में लोग चलाते हैं उसमें जो ब्याज दर वो भी मिलाजुला के दो पर्सेंट के आसपास मासिक होता है तो मेरे हिसाब से बैंक जो है सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें जो है एक पर्सेंट सवा पर्सेंट के आसपास जो है मंथली पे पैसा मिल जाता है लेकिन गाँव के साहूकार लोग जो हैं वो पाँच पर्सेंट छः परसेंट पे ब्याज दर पर पैसे देते हैं अगर उससे पैसे देने के बाबजूद भी उससे कुछ न कुछ गिरवी रखते हैं जैसे सोना हो गया जमीन के पेपर हो गया वो गिरवी लेते हैं तो और जो गाँव एरिया है वहाँ पे बैंकों का बहुत कम है नहीं के बराबर है किसी चार गाँव पाँच गाँव मिला करके एक बैंक है जिसके कारण से लोग साहूकार पर ही निर्भर हैं और ज़्यादा ब्याज दे करके अपना ब्याज देते हैं उसे जिसके कारण से बहुत परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से हर गाँव में एक कम से कम एक बैंक होना चाहिए एक बैंक का ब्रांच होना चाहिए जिससे यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको फायदा हो क्योंकि साहूकार जो हैं वो अपना धन कमाने के लिए उसका एक तरह से शोषण करते हैं और छः पर्सेंट पाँच पर्सेंट जहाँ तक कि दस दस पर्सेंट मासिक ब्याज पर वो पैसे देते हैं तो मेरे हिसाब से बैंक बैंक हर गाँव में एक होना चाहिए और जो कर्ज लेते हैं तो जो साहूकार बैंक से अगर कर्ज लेते हैं तो वो लेट से वो पैसे दे ही देते हैं लेकिन साहूकार के अगर जो नहीं दे पाते हैं जिसके कारण से उनका सोना जो वो गिरवी रखे हुआ है वो भी बेच करके वो पैसा ले लेते हैं और जमीन का पेपर जो रखे हुआ है तो अगर पैसा नहीं चुकाता है तो वो जमीन जबरदस्ती बोलते हैं जो तुम मेरे नाम कर दो नहीं तो हम तुम्हारा तुम्हें अपने जमीन पे नहीं आने देंगे जिसके कारण से परेशानी होती है